हैल्लो हैल्लो नमस्ते मैडम जी मैडम जी तुस डाक्टर मैडम गै बोल्ला दियां निं मैडम जी मिगी द'ऊं त्र'ऊं दिनें दी बड़ी गै तकलीफ ऐ द'ऊं त्र'ऊं दिनें दा कोई ढिड्ड निं साफ होआ दा जिन्ना मर्जी जोर लाओ किल्ली किल्ली ब किल्ली किल्ली अति होई गेई ऐ ते कसम ऐ बाय बट्ट पौंदे निं हू'न दस्सो मिगी एह्दा केह् लाज करां कसम ऐ बुरी हाल्त ऐ मैडम जी ओह् मैडम जी ब नेईं ओह् मैडम जी ब्याह् ते हु'न रब्ब दी सुखा कन्नै बड़े खाद्धे पर बद्हज्मी चलो बद्हज्मी ऐ मतलब चलो उल्टी हल्टी होइया बंदा फार्ग होई जंदा इत्थै ते पंगा बनी गेदा ऐ इत्थै जेह्ड़ा खाद्धे ओह् बी निं आवा दा बाह्र कोई लाज दस्सो कोई दवाई दस्सो